पहिरियां त मां सिर्फ़ु यूट्यूब मां सीनरी ॾिसी ॾिसी करे ई पेंटिंग ठाहींदी हुअमि पर जॾहिं सां मां सॼी चित्र ठाहिणु शुरू कयो आ त मूंखे हाणे हुन ई उहो चित्र ठाहिण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उहो औखो लॻंदो आहे ठाहिण में की पहिरों शुरूआति में लॻंदो आहे की मां कीअं ठाहींदमि लेकिन जॾहिं शुरूआति कंदी आहियां उन खे ठाहिणु महिल त उहो धीमे धीमे भॻवान जो नालो खणी करे उहो ठाहींदी बि वेंदी आहियां और मूंखे उहो जॾहिं उहो ठही वेंदो आहे त मूंखे उहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे और हिन में आनंद बि ख़ूबु ईंदो आहे